बागेत पिकिल्लीं फुलां आनी फुळां आमी विकतात आनी तातुंतल्यान पयशे घेता आनी आनी फु त्या पयशांतल्यान आमी आनी फुलां आनी फळां तीं झाडां लायता आनी तीं फळां फुलां लावन तीं व्हडलीं जातकीर तेका फळां येता मागीर तीं आनी व्हडल्या व्हडल्या मार्केटांनी सप्लाय करतात आनी आमी आमची बाग फेमस अशें ह्या शकता